ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین تجویز سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور جو بھی ثقافتی ورثہ ہے چاہے زبان کا ہو یا کوئی فیسٹیول ہو کوئی تیوہار ہو یا اور کوئی چیز ہو ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر اس کو راغب کریں جیسے آپ زبان ثقافت دیکھ لیں زبان کی دیکھ لیں ہم اس کو خود بولیں اس زبان کو اس کو اپنے بچوں کو سکھائیں جب وہ سیکھیں گے تو وہ لوگ دوسروں کو بھی سکھائیں گے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب شادی کے موقع پر جو ریتی رواج ہوتی ہیں جو چیزیں منائی جاتی ہیں اس کو قائم رکھا جائے تاکہ یہ چیزیں آگے بھی چلتی رہیں اسی طریقے سے تیوہار کے موقع پر جو فیسٹیول منائے جاتے ہیں اس ثقافتی ورثے کو بھی قائم رکھا جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے اگر ایسا کریں گے تو یہ ثقافتی ورثے یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے